जयपुर जिले में उपलब्ध कुछ स्थानीय परिवहन विकल्प में हैं बस ऑटो और टैक्सी ये विकल्प यहाँ रहने वाले लोगों को दैनिक जीवन में बहुत प्रभावित करते हैं ये जिले की समग्र पहुँच और गतिशीलता में योगदान देते हैं परिवहन के साधनों द्वारा लोग और उनके सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सकता है वह भी आसानी से परिवहन इस प्रकार से उत्पादन वितरण और उनके खपत के लिए भी सहायक है संचार माध्यमों में दो व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के बीच कंपनियों के बीच संदेशों के आदान प्रदान में उनके सामान के आदान प्रदान में उनकी बहुत मदद करते हैं समय और की भी दोनों की भी बचत करते हैं परिवहन के अंदर यह उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया में बहुत साधक है सहायक है इसके अलावा परिवहन उपभोक्ताओं तथा सामान पहुँचाने में बहुत ही सहायता करते हैं परिवहन का उद्देश्य भी यही है कि किसी क्षेत्र के अभाव को कम करता है यह व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देता है परिवहन बाजार और इसके ग्रहण क्षेत्रों के साथ साथ इनके भीतरी इलाको के भी संपर्कों का संयोजन बढ़ाने में ये बहुत ही मदद करते हैं